हेलो सुनऽ नऽ हमे जे कैब बुक नहि करलो रहिऐ यहाँ सँ दीवानगञ्जसँ ओ कैब हमरा जरुरत नहि छै हम ओकरा कैंसिल करि देलिऐ तऽ ओ हमरा पैसा दए देलकै एकाउंटमे हमरा कोइ दिक्कत नहि होलए ई सही तरीका छै अगर कोइ किछु नहि लेतै तऽ पैसा दे देलको छै तऽ ओकरा पैसा वापस करी देना चाही ई नहि कि रखी लेना चाही बहुत बढ़िआँ लागलै ओकर तरीका आओर पैसा भी आपस करि देलकै तऽ ओकरा पर भरोसा भी छै कभी आओर करबै अगर अइसनो हेतै तऽ पैसा दए देतै